से जानुवारि जिगुजौ दाइनजिसे थामजिसे डिसेम्बर जिगुजौ दाइनजिनै जि मार्च नैरोजा जि जिब्रै आगष्ट' नैरोजा जिसे जिद' नभेम्बर नैरोजा नैजिथाम